अँ ई सबजी लेना रहै किछु तऽ एकरामे जेनाकि भिन्डी लेना रहै चारि किलो तऽ भिन्डी कि दर छै अभी चालिस टका तऽ काफी महगा लगै रहल छिए एतए तऽ बगल बगलवला रानीगञ्जमे अभी अड़तिस या पैँतिस टका किलो चलि रहल छै भिन्डी तऽ एना करू पैँतिस टका भिन्डी लगै दिऔ चारि किलो भिन्डी लिखि दिऔ अरे तऽ चार चारि किलो भी तऽ लै रहल छिए ने भिन्डी कोनो एक किलो नहि ने लै रहल छी चारि किलो भिन्डी लै रहल छी तऽ कनिओटा तऽ छूट देबै ने ओकरामे हँ आओर भी सबजी लेबै ने भोज आओर भी सबजी लेना छै भोज छिए तऽ भिन्डी अहाँ जे छै पैँतिस लगै दिऔ चारि किलो भिन्डी लै लेबै आओर अहाँ जे छै टमाटर टमा ई टमाटर कि दर दै रहल छिए टमाटर अस्सी रुपैए छै तऽ दुइ किलो टमाटर कै देबै आओर कोबी कोबी जे छै अभी एकरा कै देबै पाँच किलो आओर आब अच्छा कोनो बात नहि कम बेसी कोबीमे नहि करल जएतै लेकिन लिए पड़तै किएकि ओकरा कोबिओके एक आइटम छै तऽ ओहो दै पड़तै तऽ अहाँ पाँच किलो कोबिओ कै दिऔ ओकरामे आलू कै दिऔ आलू कै दिऔ एक बोरा हँ ठीक छै एक बोरा कै दिऔ एक बोरामे कतेक अएतै आलू ठीक ठीक ठीक तऽ ठीक छै एक अऽ एक बोरा आलू कै दिऔ आओर अहाँ पिआज कै दिऔ लगभग पनरह किलो हँ तऽ पनरह किलो पिआज कै दिऔ लेकिन सब्जीके रेट अहाँके काफी जादा लगबै छी अहाँ किएकि देखिऔ एतेक नहि नहि बात तऽ ठीक छै लेकिन फिर भी आओर सब जगहसे कनिटा जादा छै एतए लेकिन आब ताजा सबजी छै तऽ कोनो बात नहि तऽ हँ पिआज पनरह कै दिऔ आओर सबजी लेकिन सबजी हँ आओर धनियाँ पत्ता धनियाँ धनियाँ पत्ता कै देबै लगभग दस मुट्ठी खीरा कै दिऔ दस किलो खीरा कै दिऔ गाजर कै दिऔ चारि किलो बीट कै दिऔ दुइ किलो आओर ई सबके जे छै अहाँ जे छै ई सबके जे छै अथी करबैके ओजन करबैके हमरा जे छै अहाँ बिल जे यऽ जतने भेल यऽ ई बिल हमरा अहाँ जे छै व्हाट्सएप कै देबै तऽ हम जे छै ऑनलाइन ओ पेमेन्ट अहाँकेँ फोन पेके माध्यमसे मारि देब आओर हमर ईसब समानकेँ अहाँ पैक करबै देबै हम टेम्पू जएतै हमर तऽ ओ सब समान उठै लेतै ठीक छै तऽ हम पेमेन्ट फोन माइर देबै फोन पेके माध्यमसे ठीक ठीक ठीक